ॾोड़नि सां संबंधित मुंहिंजो पसंदीदा चुटकुलो इहे आहे की अॼुकल्ह माण्हू जो आहिनि ॿ मिंटनि ते वधीक ध्यान था ॾियनि क्योंकि ईअं सोशल मीडिया त ईअं हलो आहे ॿ मिंट में मैगी ठहंदी आहे त अगरि ॿ मिंट में मैगी ठहंदी आहे पर इंसान उन खां छा कंदो आहे मैगी खाई करे पेट फुलाईंदो आहे त अगरि इंसान ॿ मिंट ॾुके रोजाणा त उन जो पेटु अंदरु वेंदो सिर्फ़ु ॿ मिंट जे अगरि असां प्रयास करूं त उन खां सॼी सिहत जो जाम वधीक सुधारु ईंदो आहे असांजो स्टैमिना वधंदो धीरे धीरे असांजो टाइम बि वधंदो ॾुकण जो त इहे शइ आहे जेका मूंखे ॾाढी रोचकु लॻंदी आहे मि ॿ मिंट जी मैगी ठाहियूं हिन खां त ॿ मिंट ॾुकी वेठऊं डेली उहो वधीक सुठो आहे जंहिंखां असांजे जीवन में काफ़ी समस्याउनि जो असांखे हलु मिली वेंदो